एँ ऑनलाइनसँ हम कपड़ा मँगेलिये ओतयसँ आनलियै जब अच्छा लगलइ पिन्हयमे तऽ हम पिन्ह लेलियै पिन्हय बेरमे आब अच्छा नहि लागलइ अच्छा तऽ अच्छा नहि लागलइ तऽ ओकरा फिर फिर घुमाय कऽ घुमा देलियै जब ठीक लागलइ तऽ पिन्हलियइ हम कपड़ाके आदमी सब गाम घरमे सब कोइ भी देखलकइ जे कि कपड़ा बड़ा अच्छा लगलइ तोरा आर पिन्हय छहक बहुत सुन्दर कपड़ा लागलइ तऽ हँ पिन्हय छऽ कतयसँ मँगेलक ई कपड़ाके पिन्हय जे छहक तऽ कतयसँ मँगेलहक अच्छा लागय छै तोरा पिन्हऽमे देखयमे कपड़ा ठीक लागय छन तऽ हम कहलियै कपड़ा तऽ हम्मे ऑनलाइन करलियै रहए ओतहेसँ हमर कपड़ा की कहय छै अइलए ऑनलाइनवला अइलए दै लए ओतयसँ कपड़ा हम मङ्गेलियै तऽ वएहके वएह हम पिन्हय छियै तऽ की अच्छा लागय अच्छा लागय छै लागय छन तोरो आरके तऽ की करबौ तोरा आरो कपड़ा तोरो आरो मङ्ग मङ्गाय देबहन ऑनलाइन करलियै तऽ तोरो आरो मङाबय लए कहबऽ तऽ तोरो आरके कपड़ा हम मङ्गाय देबहन ऑनलाइन करि कए कहलकइ जे हँ ठीके लागय छै देखयमे सब चीज ठीक लागय छै एक बेर हम तऽ एक बेर मँगेलियै तऽ हमरा कपड़ा अच्छा नहि लागलइ तऽ हम की करलियै कपड़ाके घुमाय देलियै घुमय देलियै तऽ हम छोड़ि देलियै कपड़ा घुमि गेलय कपड़ा चलि गेलय फिर भी दोसर कपड़ा अयलइ तऽ उ कपड़ाके हम पिन्हलियै तोरा आरोके तब ठीक लागय छै नहि तोरा ठीक देखयमे नहि कहलकइ हँ हँ हमरा ईसब कपड़ा तऽ सब ठीक लागय छै एबरी कपड़ा बहुत अच्छा लागय हइ सुन्दर तऽ देखयमे कहलकइ हमरो मङाबऽ कपड़ाके तऽ कहलियै ठीक छै कपड़ा एहन कहबक तऽ मँगाय देबहन कपड़ा तोरो खातिर तऽ कहलकइ हँ मङाबऽ कपड़ा तऽ हमहुँ ओ कपड़ाके पिन्हबय देखयमे अच्छा लागय छै एकरोसँ सुन्दर होइतइ तऽ कहियक बोलिहऽ तऽ हमहूँ मङाए लेबय कपड़ा हमहूँ तोरा देहमे अच्छे लागय छन कपड़ा तऽ हमरा लिये तऽ ठीक लागय छनि एकरोसँ जब सुन्दर हेतनि तऽ हमरो अइठुन मँगाय दिअह कहलियै ठीक छन अइठाम कहब फोन करय छियनि हम अथी करय छी हम मोबाइलपर तऽ हम मङाए दै छियनि कपड़ा तोरो कहलकइ हँ ठीक छै मँगाबय कपड़ा हमहूँ किनबय कपड़ा बहुत ठीक लागय छै ऑनलाइनवला जब तोरा आरो करय छन ऑनलाइन तऽ हमरो कपड़ाके ठीक छै मँगायके हम पिन्हलियै ओ कपड़ा ठीक लागय रहय